सतरीं नवम्बर उणवीह सौ पंजहठ पंजी मेइ उणवीह सौ छाहठ चोवीं जून उणवीह सौ टियानवे पंदरीं जनवरी ॿ हज़ार सोराहं चोॾहीं मार्च ॿ हज़ार ॿावीह